हमारे क्षेत्र के स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है परंतु कई सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाऍं हैं जो कि बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है पुराने समय में पुराने समय के इतिहास में मुगल साम्राज्य और बाबर हुमायूँ के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि हमारे भारत में राज करते थे हमारे भारत के इतिहास से भिन्न भिन्न बताया गया है परंतु हमें ऐतिहासिक हमें हमारे भारत में ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसको बताना चाहिए और जिनके जीवन से हमें शिक्षा लेना चाहिए हमारे भारत देश में भगवान राम की कथा के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए जो कि सनातन धर्म सनातन धर्म में बहुत ही उच्च स्तर पर माना जाता है भगवान राम हमेशा ही अपने भगवान राम की कहानी बहुत ही विचित्र है भगवान राम ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाऍं और लीलाऍं की है जिसके कारण मानव का इतिहास बदल कर रख बदल गया है एक ऐतिहासिक घटना हमें याद है कि जब भगवान राम की माता माता कैकेयी ने उनसे एक वरदान मांगा था कि आप वन में जाओगे और मेरा भाई भरत वह राज करेगा तो भगवान ने हँसते हुए इस इस घटना को स्वीकार कर लिया था और जंगल में चौदह वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे चौदह वर्ष के वनवास के दौरान उन्हें बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा और वह उस वनवास के समय माता सीता का हरण रावण नाम के पापी राक्षस ने किया था इस घटना काे ध्यान में रखते हुए भगवान राम ने एक वानर सेना के माध्यम से लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को अपने अपने घर वापस ले आए इस घटना को स्कूल में के बच्चों को बताना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए